दिक्खो पर जेह्ड़े बच्चे होंदे न उ'नेंई स्कूल नेईं भेजने दा कारण ते एह् ऐ जेह्ड़े ग्रामीण क्षेत्रें च जेह्ड़े स्कूल होंदे ग्रांए बिच जेह्ड़े स्कूल होंदे उंदे बच्चे नेईं भेजने दा कारण ते एह् ऐ कि बच्चे ईं शैह्र दे स्कूलें दे कोई तौर तरीकें नेईं पता होंदे इन्ने खास ते जेह्ड़े शैह्र दे बच्चे होंदे की के बड़ी बड़ी शैल ऐजूकेशन मिलदी ऐ ते जेह्ड़े शैह्र बिच बच्चे पढ़दे जां जेह्ड़े प्राइवेट च पढ़दे इक किस्म दे इंटैलीजैंट होंदे बड़े उ'नेंई अच्छी पढ़ाई बी मिलदी ऐ ते पर जेह्ड़े बच्चे होंदे मतलब स्कूल भेजदे बगैरा बगैरा ते ते जेल्लै में थोह्ड़े बड्डे होई जाह्ङ फिर में बी स्कूल भेजना चाहिदा